मां कोई बि शइ विञाईंदी न आहियां छा करे मूंखे कोई बि शइ विञाइणु मूंखे जरा बि पसंदि कोन्हे मां जेतिरो थिए उहो वस्तू वरी यूस करण जी ट्राए कंदी आहियां वरी मतिलबु उन्हनि खे कीअं यूस करिणो अहिड़ा वीचार कंदी आहियां उन्हनि खे वरी रीक्रिएट कंदी आहियां वरी उन्हनि खे रीसाइकल कंदी आहियां ऐं उन्हनि खे उन्हनि खे कीअं यूस करणो उहो सभु मां ट्रिक कंदी आहियां जंहिं की छापा थी विया या पेइ का उन्हनि खे पेंटिंग करिणी का दीवार ते नई नई वस्तू ठाहे नई नई वस्तू ठाहे पेंटिंग करिणो ऐं जीअं कि टूटलु कप मां कीअं कीअं बि कुझ बि करे मां उहा नई वस्तू क्रिएट कया जेके उहा वरी वापिरे सघां मां ईअं सभु मां रोज़ु ब रोज़ु जी क्रिया में मां उहो कंदी आहियां रोज़ु ब रोज़ु मां ईअं सभु ट्राए कंदी रहंदी आहियां की जीअं की मां मुंहिंजो ख़ुदि जो ज्ञानु ख़ुदि वधाए सघां मुंहिंजा आस पड़ोस मां बि चङा माण्हू असां खां पुछण ईंदा आहिनि ईअं कीअं कंदा आहियो मूंखे ईअं चवंदा आहिनि की असां खां बि तव्हां करे ॾियो छाकाणि त उन्हनि खे मुंहिंजी इहा कला मूंखे उन्हनि खे वणंदी आहे ऐं मूंखे बि इहा कला करणु इलाही वणंदी आहे